میری پسندیدہ جگہ ہیں ارے آگرہ ہے لکھنؤ ہے دلی ہے حیدر آباد یہ سب ہماری پسندیدہ جگہیں ہیں اور مجھے یہ اس لئے پسند ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں جن کو دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہیں ان کی جانکاری جاننے میں انہیں مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہیں اور مجھے وہاں جانے کا بہت شوق بھی ہے آگرہ میں تاج محل ہے جس کو دیکھنے کی میری بہت ہی خواہش ہے اور حیدرآباد میں چار مینار ہے اور دلی میں جامع مسجد ہے قطب مینار ہے اور لکھنؤ میں ایک شاہی امام باڑہ ہے وہاں پہ آصف الدولہ جو ہے ان کی مزار ہے مجھے یہ سب جگہیں بہت ہی پسند ہیں لیکن فی الحال تو میں یہاں جا نہیں سکتی تو اس وجہ سے میں کیا کرتی ہوں کہ ویکینڈ پہ ہم لوگ یہاں پہ پکنک پر جاتے ہیں پارک میں جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں جہاں پہ جاتے ہیں ٹہلتے ہیں وہاں پہ فریش فریش ہوائیں لیتے ہیں اس وجہ سے مجھے وہ بہت ہی پسند ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہیں